खेल खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी का शरीर पुष्ट बनता है सवेरे जल्दी उठिए स्नान करने के बाद आप ग्राउन्ड में जाइए मैदान में पहुँच कर आप जो भी कसरत करना चाहते हैं हॉकी खेलना चाहते हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं खेलिए उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य रूप से आप स्वस्थ रहेंगे लोगों को आप खेल की ओर प्रेरित करें ताकि लोग जो है स्ट्रॉन्ग बन सकें खेल इतना खेलें की आपका शरीर से पसीना निकालें पसीना निकलने से शरीर के विकार निकल जाते हैं सबेरे उठने से हमारे को स्वस्थ हवा मिलती है जिससे आदमी स्वस्थ रहता है बीमारियों से दूर रहता है खेल हमारे जीवन में चाहे वो खेल अगर ऐसा भी हो सकता है जैसे अपन योगा करते हैं एक छोटा मोटा खेल बुजुर्गों के लिए भी है अगर बुजुर्ग चाहें तो योगा कर सकते हैं ओर बड़े आराम से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा लंबी दीर्घ आयु रहेगी ऐसा करने के लिए मैं आप लोगों से बड़ी कामना करता हूँ कि आप भी इन खेल कूदों में शामिल हों बुड्ढे हों जवान हों